ہم جب مشہور شخصیات کی بات آتی ہے تو عام اور خاص تمامی لوگوں کو ان کے متعلق جاننے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے لوگ ان کو اپنا آئڈیل مانتے ہیں اور اسی وجہ سے لوگ ان کی زندگی کے متعلق جتنا ہو سکتا ہے اتنا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں بھی لایا جا سکے اسی لیے نیوز چینل اور جو دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کی زندگیوں کی معمولی معمولی واقعات کو بھی منظر عام پر لایا جائے تاکہ لوگ ان تمام واقعات کو جاننے کے لیے نیوز چینل یا ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا سہارا لیں جن کی وجہ سے وہ ان کی آمدنی ہو اور لوگ بھی ان تمام چیزوں کو جان سکیں اسی لیے مشہور شخصیات کے متعلق رازداری کی اتنی کمی ہوتی ہے